झूलेलाल ओम साईं लाल असांजी भाषा ॿियनि भाषाऊनि खे ॾाढो वॾो प्रभावित कयो आहे हिन करे छो ता अॼकल्ह सिंधी माण्हू चङा न भारत में अची विया आहिनि ऐं पाकिस्तान मां बि जाम माण्हू आया आहिनि पुराणा ख्याल वारा माण्हू बि अॼकल्ह पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारे करे ॿियनि भाषाऊनि खे प्रभावित वेठा कनि ऐं सभिनी स्कूलनि में सिंधी भाषा खे ज़रूरी कयो वियो आहे की असांजी भाषा खे थोरो टाइम ॾियनि जीअं ॿियनि भाषाऊनि खे तेलगू वेलगू बियूं भाषाऊनि खे इंपोटैंस डी ॾेई वई ॾिनी वई आहे हाणे असांजे मोदीअ असांजी सिंधी भाषा खे बि चङो वधाये वधायो अथन ऐं ॿियनि भाषाऊनि जे हिसाब सां प्रभावित कनि पिया था हिन ॻाल्हि में असां मोदीअ खे ॾाढो बरो शुकर गुज़ार आहियूं की असांजी सिंधी भाषा खे बि ऐं समानित कयो वियो आहे ऐ हर खेत्र में सिंधी भाषा में कल्चर सम्मेलन वग़ैरह बि थियनि पिया था चेटीचंड जा मेला बि लॻंदा आहिनि हुते सभु सिंधी माण्हू बि ईंदा आहिनि पंजाबी माण्हू बि ईंदा आहिनि पर पंजाबी माण्हू असांजो सिंधी सम्मेलन ॾिसी करे वधीक ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा खे ॾाढो घणो अहमियत पिया था ॾियनि